नमस्ते अम्मा पालक है अम्मा कितना है इतना ही महंगा अरे हमको चालीस किलो चाहिए तो थोड़ा काम करिए अच्छा तीये तीस के जी है सब्ज़ी है अरे थोड़ा कम करिए हमको ज़्यादा लेना है ना अम्मा नहीं अम्मा तीस करिए मटर है मटर कैसे है वह भी तो महंगा है अरे कम करिए अम्मा कुछ कम करिए हमको ज़्यादा लेना है ना पच्चीस किलो लेना है

बीस लगाइए नहीं अरे तो हमको पच्चीस लेना है पच्चीस किलो अरे तो हमको ज़्यादा लेना है अम्मा कम करिए ताज़ी सब्ज़ियाँ है न हाँ गोभी गोभी भी है अच्छा ओ कैसे है पचास रुपया फूल बहुत महंगा दिए बहुत महंगा है अच्छा ठीक है अम्मा आकर बताएँगे नमस्ते